वजन बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए हमारे गाँव में लोकप्रिय घरेलू इलाज है दूध दूध देसी इलाज है इसमें दूध से दही बनता है दूध दही खाने से लोगों दूध दही खाने से व्यक्ति में शक्ति बढ़ती है और और जो देसी चने होते हैं हमारे गाँव में उनको रात में भिगो कर सुबह खाली पेट में खाने से वजन बढ़ता है हमारे भोजन हमारे गाँव का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है और भोजन में सर्दियों में अगर हम बाजरे की रोटी बना कर खाएं और सरसों का साग खाएं तो हमारे किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ में बहुत सुधार आ सकता है और वजन बढ़ सकता है हमारे गाँव में तो यही लोकप्रिय है सुबह भी अगर उठ कर छाछ दही छाछ रावड़ी का कलेह भी करे तो उससे व्यक्ति का दिन भर और उसे अच्छी भूख लगती है तो उसमें वजन बढ़ने में बहुत आसानी रहती है